असां सिंधी महिमाननि खे भॻिवानु मञींदा आहियूं ऐं सिंधी ईअं सम्झंदा आहिनि की असांजो घर में अगर महिमान अचनि था असां ॾाढा नसीब वारा आहियूं ऐं सभु सिंधी महिमाननि खे ॾाढो मानु ॾींदा आहिनि हेतिरो समानु ॾींदा आहिनि त उहे ख़ुशीअ सां उन्हनि जे घरां थी करे वेंदा आहिनि अगरि उन्हनि खे खाराइणो पीआरिणो आहे त पंहिंजे सिंधियुनि में सुबुह जे नाश्ते में दालि पकवान ॾाढो सभिनीनि खे वणंदो आहे ऐं पाण हुअं घर जो नाश्तो ॾिसूं त सयूं पटाटा थिया सचे गिह जी कुटी थी उहे पाण सिंधियुनि खे ॾाढी वणंदी आहे अगरि उहे पाण महिमाननि खे खाराईंदियूं आहिनि उहो बि ॾाढो ख़ुशि थी वेंदा आहिनि अगरि मंझंदि जी रोटी खाराइणी आहे महिमाननि खे त पांजा सिंधीनि जा कढ़ी चांवर ॾाढा वखाइल आहिनि त कढ़ी चांवर बि ख़ुशीअ सां खाईंदा आहिनि बिहनि जी भाॼी थी बेसणनि जी भाॼी थी ऐं साइड में पाण कचरियूं तरींदा आहियूं ऐं दही वड़ा कंदा आहियूं त उहो बि खाई करे महिमान ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं राति जी रोटी त पाण सभु हलिको ई खाईंदा आहियूं त राति जी रोटीअ में दालि चांवर ऐं पटाटा अहिड़ो सभु करे करे महिमाननि खे खाराईंदा आहियूं ईअं करे माना पाण महिमाननि खे ॾाढो मानु ॾींदा आहियूं सुठी तरह खाराईंदा आहियूं पीअरिंदा आहियूं त उहा ख़ुशीअ सां पंहिंजे घरा थी वञनि